आं उन्दै समनिफ्रायनो आङो अनला मेवायबो संबोदों आरो आं सिख्ला बैसोआवबो संगासिनो दङ आं दिनैसिमबो नै हाबा जानानैबो आङो हौवानि फिसायनि न'खराव संदों खावदों आरो नै दासिमाव संनानै सोलिगासिनो दं आं बेफोरबायदि संनाय खावनाय खामानिखौनो मोजां मोनो आरो आरो आङो एखनबा जारिजों दाउजोंबो जोङो मोजाङै मैगंखौ खाग्रोना लाना सुनानै मोजाङै दाउ बेदरखौ मोजाङै गोदानानै सुनानै जोङो दाउ बेदर एवनानै जारि होनानै बिदै खालामनानैबो सङो आरो समाव जोङो माब्लाबा थाइगिर नाबो सङो जोङो नाखौ मोजाङै सायबाय सुबाय आरो थाइगिरखौ हानानै मोजाङै सुग्रोनानै लाबाय ओमफ्राय मोजाङै नाखौ एवनानै थाइगिर होनानै जोङो दै होनानै गोबाव गोदौ होनानै मोजाङै सार खालामनानै खांनानै जायो आरो जोङो मैथा नाबो सङो आरो जों समाव बायदिसिना मैगं जोगोनार ओंख्रिफोरबो संनानै जायो जोङो माब्लाबा दाउ लकेल बेदरजोंबो जोङो दाउ लकेल मोजाङै गोदानानै सुना लानानै जोगोनार मैगंखौ हानानै सुनानै जों मोजां संनानैबो जायो जों गोबां मैगं सङै खावै जायो दासिमावबो सोलियो जोङो आरो अनेक मैगं दङ सबाय ओंख्रिखौ जोङो समाव जानो लुबैयोब्ला दाउ लकेलजों मोजाङै दाउ सबायखौ एवग्रोना लाना हुख्रेमनानै उवालआव खुनानै जोङो लाग्रोबाय लाग्रोनानै सुनानै लाबाय आरो दाउ बेदरखौ मोजाङै गोदाना सुना लानानै जोङो दाउ सबायखौ रुग्रोनानै लायो आरो ओमफ्राय दाउ बेदरखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय सबाया जेब्ला खारदै होनानै रुइखाङो रुयो अब्ला जों दाउ बेदरखौ एवनानै सबायखौ सम्भार होनानैबो सङो जोङो आरो जों माब्लाबा माब्लाबा इसानबो दायो जोङो इसान दानायावबो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जों जेब्ला सिख्ला दैलेंलें जायो अब्ला जों न'खराव सोलोंबोखादों बिमा बिफाजोंनो जेरखम खुन्दुंखौ आवा सिफायग्रोनानै आरो आवा सिफायखांनानै खुन्दुंखौ जों माइदि होयो माइदि होनानै आरो दाङानाथाव थुनानै आरो जोङो फोरानबावो फोराननानैसो आरो बैहाय मबिन खालामनानै जोङो मुस्रा सानानै आरो जि सोंबावो बेबायदि सोलोंबोदों जों उन्दैनिफ्रायनो मावबोदों दासिमावबो मावो जोङो दायो लुयो जों बेबायदि खामानि मावबोदों आरो आरो जों न'खराव थानानै जों गोबां अमा दाउबो फिसियो दासिमावबो फिसिगासिनो जोङो जेरै अमाखौ गोरलै समनिफ्रायनो जों जथ्न' खालामबोनानै मोजाङै मोजां आदार होनानै फेदेरो फोलावो आरो देरबा लावबा सम जायोब्ला जोङो फाननायसिमाव टाइम जायोब्ला जोङो बे अमाखौ फाननानै आरो गोदान बायफिननानै लानानै आरो बेबायदिनो गोरलैनिफ्रायनो आदार होयै होयै जोथोन लानानै मोजाङै मोजां फेदेरनानै जोङो बेजोंनो फाननानै जोङो बेजोंनो समाव गाननाय जोमनाय सोलिबोयो आरो जों बेबायदिनो अमा दाउ लानानै दाउफोरखौबो बिदिनो लायो जोङो न'खरावनो न'खरनि आदार माइ माइरं होनानैबाबो जोङो दाउखौ फिसिनानै लायो समाव फाननाय सम जाब्ला बेजोंनो फाननानै जोङो गाननाय जोमनाय गथ' गथायनि फरायनायाव नांगौ जायोब्ला जों बेजोंनो खाथा फावथेन समाव बायनानै होयो गथ' गथायनो